हमरा सीतामढ़ीमे तऽ कोइ स्थानीय चैरिटी या समुदायके व्यवस्था तऽ नहि बा एहिके लेल बहुत सभके बहुत तरहके हम सभके दिक्कत देखैके मिल रहल बा जैसे कोइ बु आ बु बूढ़ पुरान होइ गेला तऽ एसनके रहैके लेल कोइ अच्छा जगह न होइला तऽ कैसन कहीँपर जाकऽ गुजारा करैला जाइ छै ओ गलत छै अथी मठ मन्दिरमे उ लोक चलि गेलै कोइ जन कोइ पूजा करै अयलथि तऽ ओकराके खाइले देलक खेलक या भगवानके प्रसादिये खाइके रहलक जैसे कोइ बच्चाके बच्चा अनाथ भऽ गेलक तऽ ओहि सनके कोइ देखभाल नहि करिके करेला है तऽ एसन भीख माङ्ग भीख माङ्गत देखि रहल छियै एसनके जैसे कोइ बेसहारा हेबै तऽ किसीके कोइ सुतैके जगह नहि हेबै कहीँ बैठेके जगह नहि हेबै तऽ रेलवे स्टेशनपर जाकऽ रहेला या रोडके किनारे सुतेला तऽ ई सभके सरकारके थोड़ा ध्यान देबैके चाही हँ इधर मठ मन्दिरके भी विकास करैके लेल एहि सभके समुदाय आओर चैरिटीके है व्यवस्था करैके चाही कि मठ मन्दिर विकसित होइ एतय हमनि सबके बिजनेस बढ़त जादा लोकके काम मिलत जैसे बूढ़ पुरान हो गेलै एसनोके काम ढूँढ़के देबै चाहे या कोइ बच्चा अनाथ भऽ गेले तऽ ओकरो सनिके पढाइ लिखाइके व्यवस्था होइके चाही तऽ ई सभके चैरिटीके लेल सरकारके ध्यान देबैके चाही सरकार एहि कु एहिके लेल कुछ करैके चाही